पुस्तक भं हमारे यहाँ प्रसिद्ध एक पुस्तक भंडार सरस्वती पुस्तक भंडार है उस पर कई प्रकार की पुस्तकें मिलती हैं पुस्तक भंडार में जैसे खेल संबंधित पुस्तक डांस संबंधित पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय मुध्य संबंधित पुस्तक करंट अफ़ेयर से संबंधित पुस्तक हमें प्राप्त होती हैं जैसे कि करंट अफ़ेयर की पुस्तक से अभी अभी ई डी के द्वारा दिल्ली के सी एम अरविंद केजरीवाल को ई डी के द्वारा गिरफ़्तार कर लिया गया है मनी लांड्री के केस में यह जानकारी भी मुझे पुस्तक को पढ़ने के बाद ही प्राप्त हुई मैं पुस्तक से पढ़ने के बाद सारी जो भी जानकारी मुझे मिलती है अपने ग्रुप में सेयर करती हूँ और सभी को बताती हूँ और मेरा ज्ञान और भी बढ़ता है पुस्तक भंडार में हमको सभी प्रकार की पुस्तकें प्राप्त होती हैं जैसे भजन की बुक भजन की किताब जैसे की किताब कहानियों की किताब कविताओं की किताब और भी जोक्स वगैरह की किताबें भी हमें पुस्तक भंडार से प्राप्त होती हैं जिसे पढ़कर जिसे पढ़कर जो भी प्राप्त होता है उसे हम अपने ग्रुप पर भी सेयर करते हैं और इस प्रकार हम पुस्तक भंडार से कई पुस्तकों को खरीद सकते हैं और पुस्तक भंडार पर हमें नई बुकों के साथ में पुरानी पुस्तक भी प्राप्त होती हैं